साढ़ै घर अगर कोई परौह्नें औंदे न औने आस्तै बड़े खुश रौंह्दे न अस एह् सोचने आं बंदा आया खाने सवेरै चाह् शाह् बनाए आए कोई ओह् निं ऐ बड़ा सोचदे कि अस इत्थै घर जन्ने ते फिर देसी चाह् बनाए फुल्के बनाए चलो औने जाने ई इ'यां मतलब बड़ी टेस्टी लगदी ऐ चाह् ओह् आखदे तूं बनानी बड़ी अच्छी लगदी ऐ औने ई साढ़ै घर ते भी अस चली जन्ने कोई युनिवर्सिटी चली जन्ने साढ़ियां जमीनां हियां उत्थै पैह्ले उद्धर हून बिल्डिगां बनी गेदियां किश बनी गेदा ऐसा कोई सोचने आस्तै उब्भी दिक्खियै मतलब इ'यां होई जंदा अस बी पैह्लें इन्नी इन्नियां साढ़ियां जमीनां हियां हून साढ़े कोल किश बी निं ऐ उत्थै पार्क शार्क औंदे उं'दे बच्चे भी चली जन्ने अस नरायना हस्पिटल पार्कै शार्कै च उत्थै बी घूमने उद्धर बच्चे ई घुमाने भी चली जंदे इत्थै अस आई जन्ने घर फ्ही दिने आह्ली रुट्टी शुट्टी बनाने खलानें उ'नें ई शाम दे टैम पकोड़े बनान्ने होर पकोड़े ते चाह् देसी उ'नें ई बड़ी गै अच्छी लगदी ऐ दे ओह् आखदे केह् थुआढ़े हत्थै दी खानी ते तुस बड़ी अच्छी चीज बनान्ने ओ चली जन्ने भी अस सोचने भी आए दे साढ़े घर परौह्ने इ'नें ई भी लेई जन्ने आं कुतै घुमाने शुमाने ई शाम दे टैम खाने आस्तै चौल बनाए राजमांह् बगैरा कदें कदें मन करै केह् चिकन बी खाने आस्तै ओह् आखदे तुसें गै बनाना ओह् लेइयै बी औंदे अस ते बनान्ने बनाने ई अच्छा लगदा कदें कदें दस ञारां बारां बजी जंदे बैठे दे गल्लां करन एह् साढ़े आस्तै अस थुआढ़े घर औन्ने बड़े खुश रौह्न्ने चली जन्ने अपने कोई इत्थै बाड़ी ऐ थोह्ड़ी जेही खेती ऐ बैठे दा गल्लां बातां करदे रौंह्दे साढ़े कन्नै ते कोई होर निं ऐ कदें कदें ओह् लेआंदे राजमांह् बनान्ने अस कदें बनान्ने कूकर च बनान्ने ते ओह् निं करने चौल अस पतीले च ओह् करी ओड़ने होन्ने कदें कदें उ'नें गी अच्छा गै निं लगदा की के कूकर च गै कदें कदें चौल बनाई ओड़ने अस औना जाना बड़ा अच्छा लगदा असें ई साढ़े घर च बड़ी ओह् लगदी उ'नें गी कोई ओह् निं ऐ